मैंने दो साल पहले एक फेन लिया पंखा यानि वो भी बजाज कंपनी का जिसमें मुझे ग्यारह सौ सत्तर रुपए का पड़ा वह पंखा आज तक बहुत अच्छा चल रहा है मुझे उस पंखे से कोई तकलीफ़ नहीं है कम वोल्टेज खींचता अच्छा हवा देता है पंखा मुझे बहुत ही प्यारा है आज तक उसमें कोई फाल्ट नहीं आया है